अस तारें कोला ते भरमंड कोला केह् सिक्खने आं जां में आक्खा भला इंदी केह् भुमिका ऐ साढ़ी जिन्दगी च तारें दी ग्रैहें दी सौरमंडल दी इस भरमंड दी केंई लोग आखदे न एह् कम्म इसलै नेंई करना चाही दा इसलै ग्रैह् ठीक नी ऐ ग्रैहें दा शायद बड़ा ज़कीन करदे नै एह् गल्ल किश हद्द तक सच्ची बी ऐ में बी इस गल्ल गी थोह्ड़ा बौह्त मन्ना ते पंत साह्नू एह् दसदे नै भला इसलै जेह्ड़ा कम्म करना ठीक नी ऐ इसलै ग्रैह् दशा ठीक नी ऐ एका ग्रैह् एह्कै घर बैठे दा एह्कड़ा कम्म करो एह्की अंगूठी पाओ उत्थोें पूजा कराओ एह्क़ड़े उपाय कराओ